हँ तऽ मिथिलाञ्चलके लोकके मैथिली भाषा तऽ नीक लगबे करतै एहि एहि लऽ कऽ जे हमसब मिथिलाके रहनिहार छी मिथिलाके मैथिली भाषा हमर मातृभाषा छी तेँ हेँ मिथिलाञ्चलके जतेक भी व्यक्ति छथि ओ हँ अधिकतर मैथिलिएमे बातचीत करै छथि तेँ मिथिला भाषा मैथिली अहाँके नीक लागत अहूँ ओहिमे जे छै से बात करू हँ तऽ हमरासबके हँ हमरासबके घर जाहिठाम अछि हँ ओ नेपाले लगमे अइ तेँ नेपालोमे मैथिलिए भाषा ज्यादेतर चलै छै किएक तऽ अहिठामके लोक हमरा इलाकाके लोक ओहिठाम बहुत छै तऽ चलब तऽ कोनो बात नहि ओहिठाम देखि सुनि लेबै सबटा तकर बाद ओहिठामसँ आएब हँ तऽ अहाँके अपनो भाषा भूषी मैथिलिए छी अहूठाम मैथिलीवलासँ सत्सङ्ग हैत तऽ जेहन जेहने छी तेहने अहाँके भाषा प्रिय लागत ओहि भाषाके अहाँ अनुकरण करब अहाँ सुनबै अहाँ जहिना बजै छिए तहिना अहूठामके नेपालोके आदमी ओहिना बजताह अहाँ सुनबै तऽ अहाँके बड़ा सुन्दर लागत तेँ हँ जेबामे ओहिठाम हरजा नहि छै अहाँ जाएब आओर सुन्दरसँ सुन्दर भाषा अहाँके भेटत ओहि भाषाके अहाँ मैथिली भाषाके श्रवण करबै अहाँके हमेशा ओहिठाम घुमैके लेल इच्छा होइत रहत जे नहि हम जाइ आओर ओहिसबमे घुमी किएक तऽ हँ मिथिला विद्यापति मिथिलेके छलाह ओहिठाम ओ मधुबनिएके छलाह बिस्फी ग्राम निवासी हुनकर कतेको किताब मैथिलीमे हुनकर चलै छनि तेँ मैथिली भाषा बजनाइ आओर मैथिली हँ मे हमसब सबकिछु करै छी